گھر میں ہم لوگ لوڈو کھیلتے ہیں گھر میں ہم لوگ شطرنج کھیلتے ہیں گھر میں ہم لوگ سانپ والا بھی کھیلتے ہیں ہم اپنے گھر کے کام لپٹا لیتے ہیں تو بس یہی سب کام ہم لوگ کرتے ہیں گھر کے اندر جیسے گھر کا سارا کام ہو گیا تو ہم لوگ یہ سب کھیل کھیلتے ہیں شطرنج والا کھیل کھیلتے ہیں کبھی لوڈو گیم کھیلتے ہیں تو کمپوٹر والا بھی گیم کھیلتے ہیں ہم کو کھیل کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم سب آپس میں بیٹھ کے مل جل کر گیم کھیلتے ہیں گیم کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے اور ہم سب کو دیتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے سیڑھیاں بھی والا گیم بھی کھیلتے ہیں اور بہت اچھے والا گیم کھیلتے ہیں اور ہم لوگ مل جل کر گیم کھیلتے ہیں کام سے فارغ ہو کر یہی سب کام ہم لوگ کرتے ہیں جو کہ اچھے لگتے ہیں کام کے وقت کام کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں تو یہی سب کام ہم لوگ کرتے ہیں